कुछ वीडियो गेम्स है जोकि जैसे कि फ्री फायर हो गए या पबजी हो गया जिसको वो जिसको आजकल के बच्चे बहुत खेलते हैं और उसमें आजकल के जो मॉडर्न बच्चे है उनकी रुचि उसमें बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो एक मोबाईल के माध्यम से खेलते है हम बैठ के खेलते हैं तो उसके बहुत से फायदे हैं जैसे कि उसके कुछ फायदे भी है कुछ नुकसान भी है उसके जो फायदे हैं उससे बच्चों का जो ब्रेन पावर होता है वो अच्छा होता है जो मेमोरी पावर होती है वो बढ़ती है उनकी उनकी जो प्रेसेंस ऑफ माइन्ड होती है वो भी बढ़ती है और विडिओ गेम को खेलने के लिए उसमें हमें अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना पड़ता है उंगलियों की जो एस्पीड होती है वो अच्छी होती है और जो है विडिओ गेम खेलना अच्छी बात है आज कल के लोग तो सभी विडिओ गेम खेल रहे हैं तो हम भी विडिओ गेम खेलते है जैसे कि फ्री फायर हो गया तो फ्री फायर में क्या होता है कि उसमें वो कुछ लड़के लोग होते हैं कुछ बंदे होते हैं जो सोल्जर्स होते है वो क्या होते हैं कि वो फलाइट से किसी एरिये में उतरते हैं और वहाँ के जो टेरेरिस्ट है उनको वो खत्म करते हैं एक तरह से ये गेम काफ़ी इन्टरेस्टिंग है मज़ा भी आता है क्योंकि इसमें शूटिंग होता है फाइटिंग होती है स्विमिंग होती है ड्राइ कार ड्राइविंग होती है बहुत कुछ होता है इसमें और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है बहुत और बहुत से लोग खेलते हैं तो जैसा कि फ्री फायर के जब से फ्री फायर आया हुआ है इसके काफ़ी डाउन्लोडस हो चुके हैं और ज़्यादातर तो बच्चे खेलते हैऔर इन सब को खेलने से वो एक अपने लेवल को बढ़ते जाते हैं उनका जो लेवल होता है वो बढ़ता जाता है तो जैसे जैसे वो आगे लेवल पे बढ़ते हैं उनकी रुचि और बढ़ती जाती है और जो विडिओ गेम होता है उसमें जब रूचि बढ़ने लगती है तब और खेलने लगते हैं और अभी हाल ही में कोरोना का में जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो लॉकडाउन के दौरान हमारे पास फोन था तो उसी टाइम पर जो है फ्री फायर लांच हुआ था फ्री फायर एक मोबाईल विडिओ गेम है तो जब वह लॉन्च हुआ तो लॉकडाउन के दौरान सब लोग अपने घर में ही रहते थे हम भी अपने घर में रहते थे तो हमने भी विडिओ गेम वही से एस्टार्ट किया था तो जो शुरू में जब खेलने लगे तो दो तीन दिन खेले तो हम हमारा इन्टरेस्ट उसमें बढ़ाने लगा फिर हम उसको खेलने लगे खेलने लगे और जब तक लॉकडाउन था तब तक खेले तो जब उसको खेलने लगे तो हमारी जो उसमें इन्टरेस्ट थी बढ़ गई और उसमें खेलते खेलते जो लेवल था जो स्तर था वो भी बढ़ गया और हम काफ़ी अच्छे स्तर पर जा चुके थे उस विडिओ गेम तो जब उस इस स्तर पर जब हम पहुँच गए तो हमें काफ़ी अच्छा लगाने लगा फिर क्या हुआ कि हमारे भारत में वो गेम जो है काफ़ी बच्चों को हानिकारक पहुँचा रहा था जैसे कि उनकी आँखों पे प्रभाव पर रहा था क्योंकि जो मोबाईल है उसका जो ब्राइट्नेस है उसका सीधा असर हमारे आँखों पर पड़ता है और इससे बच्चों को हानिकारक होने लगा था जिससे उनको कम उम्र में ही चश्मा लगाने लगा था और ज़्यादातर इस गेम को बच्चे ही खेलते थे क्योंकि बच्चों को तो विडिओ गेम पसंद है तो उस वजह से उस गेम को बैन भी कर दिया गया अभी भी कुछ गेम्स है जैसे कि पबजी हो गया तो पबजी का मतलब होता है बी जी एम आई जिसको हम बैटल ग्राउन्ड मोबाईल इंडिया बोलते हैं वो भी काफ़ी अच्छा गेम है मैं ये नहीं कहता की विडिओ गेम खेलना अच्छी बात नहीं है विडिओ गेम खेलना चाहिए विडिओ गेम को अगर हम एक अच्छे लिमिट तक खेले एक टाइम से खेले और थोड़े से प्रोटेक्ट के साथ खेले जैसे कि हमारा जो प्रोटेकटेट चश्मा होता है उसको लगा के खेलें और हमारे उंगलियों में जो एक कुछ आता है कुछ ऐसा सामान आता है जिसको लगा कर हम उसको खेलते हैं जिससे हमारे उंगलियों पर आँखों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उस गेम को खेलते हैं गेम खेलना अच्छा होता है जैसे कि उसको खाली टाइम वो इनडोर गेम समझ लीजिए इनडोर गेम्स को इनडोर गेम्स भी खेलने चाहिए जैसे कि अब गर्मियों में दोपहर में बाहर कहीं नहीं जा रहे हैं अपनी पढ़ाई कर चुके हैं पढ़ाई के बाद आपका आपका मतलब पढ़ाई से थोड़ा सा ऊब गए हैं तो थोड़े से मतलब इन्जॉय के लिए थोड़े से रेस्ट के लिए आप उसको खेल सकते हैं विडिओ गेम बहुत अच्छा है